असांजे घर में वॾो फरियो आहे फरिए में मूंखे वणु उगाइण जो इलाही शौक़ु आहे त मुंहिंजे फरीए में तुलसी माता जो पौधो आहे अने गुलाब जो गुलु आहे सुर्यमुखी आहे गुल जो गुलाब गुलु मंदर में चाढ़ींदी आहियां अने सूर्यमुखी गल गोटो भॻवान खे बि चाढ़ींदी आहियां आड़े पाड़े वारा अची करे मुंहिंजे घर मां गुलाब जा वण गुलु खणी वेंदा आहिनि अने भॻवान खे बि चाढ़ींदा आहिनि मुंहिंजे घर में ॿियों फल जो बि वणु आहे जेको ॾारम सीताफल ऐं पपयो जो बि वणु आहे जंहिं करे पाण खे घर में खाइण में शक्ति लॻे ॿियों फल इहा सब्जी सब्जीअ में मुंहिंजे घर में करेला करेला करेला तूरी आहे अने मिर्ची लीमणो पुदिनो आहे त मुंहिंजे घर में घरु वपरास वस्तु में बि इहा मूंखे कमु लॻे अहिड़ी वस्तु आहिनि